ہیلو

جی ہاں جی مل جائیں گے مل جائیں گے جی ہاں سب ہے پینس آپ کو دس دس روپے میں مل جائیں گے ٹیپ وغیرہ بیس روپے میں قینچی پچاس روپے میں

سمجھ میں نہیں آ رہا پین دس دس روپے میں مل جائیں گے کاپی آپ کو بیس روپے بیس والی تیس والی سب مل جائیں گی پینٹنگ کلرز بیس پچیس میں وہ پندرہ روپے میں پینٹنگ برش دس روپے میں جیو میٹری باکس ہنڈریڈ روپیز

کاپی کا کاپی مل جائے گی بیس پجیس بیس پچاس سب ریڈ پین بھی ہے دس دس روپے میں مل جائیں گے بال پین ہے دس روپے میں بیس روپے میں بلیک پین بھی دس بیس اور کچھ ہیلو

ہاں ہے دس روپے میں آپ آ کر مل لیجیے مجھ سے شاپ پر ٹھیک ہے تھینک یو